मुंहिंजो सभिनि खां यादिगार एंडवेंचर आहे मां जंहिंमहिल जम्मू कश्मिर वई हुअमि उतोंजी चढ़ाई एतिरी चोॾहां किलोमिटर आहे चोॾहां किलन मिटर वञणु चोॾहां किलोमिटर अचणु ऐं इअं आसे पासे ॾिसु त पूरी खाई नज़रु ईंदी आहे ऐं ॼे त घोड़ा बि ॻुढे घोड़े जी बि सवारी ॿ घोड़े में वही करे बि तव्हां वञी सघो पर उनमें असां हलणु जो एक्सपिरिअंस आहे उहो अल हिकदमि अलॻि ई एक्सपिरिअम आ ॿ टे दफ़ा उनमें वेई आहियां पर हिकु दफ़ो चढ़ी करे वेई आहियां हली करे वेई हिकु दफ़ो घोड़े सां वेई आहियां पर जेको हलणु जो एसपिरिअंस हो हिकदमि अलॻि आहे छो की घोड़ो त साइड में पंहिंजो निकिरी वेंदो आहे ऐं निक उन घोड़े में वेहणु जो बि हिकु अलॻि एक्सपिरिअंस की एक्सपिरिअंस आहे की जंहिंमहिल घोड़ो हलंदो आहे उहो ॾिसंदो आहे की हमेशा उहो साइड में हलंदो हमेशा डपु वेठो हुंदो आहे हाणे किरंदो हाणे किरंदो पर उहो कीअं पाण खे संभाले करे मथे वठी वेंदो आहे उहो हिकु मतलबु की इएं डप जे डिप डप सां मथे पहुची वेंदा आहियूं पोइ असां दर्शनु कंदा आहियूं दर्शनु करे करे हेठि ईंदा आहियूं हेठि हेठि त लहणु थोरो सवलो आहे पर मथे चढ़णु जामु थोरो ॾुखियो थी वेंदो आहे पर उहो मुंहिंजो सभिनि खां यादिगार थी वेंदो आहे की मां सभु पंहिंजनि खे चई सघां हा जंहिंमहिल मां थी करे सघां पंहिंजे हिसाबु सां त तव्हां बि करे था करे था सघो त इनजे करे मां उन उते न रॉक क्लाइमिंग बि हुई त हो बि मां कई उनजो बि अलॻि हिकु एक्सपिरिअंस हो पर मूंखे इहो सभिनि खां वधीक वणियो